हेलौ औ एम एल ए सार सार मारै दं मारै दं दानि माबायालाय मा होनो समस्थियाव हाल सालफ्रा फैगौ फैगौ फैग फैग मोनबैसे सिथयाव देरहागोन बायदि सार एबारनियाव अ' होनबाथ' मोजां केमफिंफ्रा मोजां सोलिगासिनो अ' होनबाथ' मोजांआनो अफनेन्द थिमालाय माबायदि अफ'नेन्थ थिमफ्रा माबायदि अफ'नेन्थ थिमफ्रा माबायदि दाथ' दाथ' दाथ' अफनेन्थ फ्रा माथो अफनेन्थफ्राबो बिराद बोलो होगासिनोथार सार नुदों आङो निउसयाव माथो देरहाथारगोननो देरहाजोबथारगोन होनथारदों एबारनि इलेक्शनाव माथो मावाखैनो सिगांनियाव

औ औ औ औ नुदों सार नुदों औ औ

औ दे सार बेखौनो सोंहरदोंमोन आङो मारै मारै सोलिगासिनो दे सार गोजोननाय औ दे सार गोजोननाय मोनबाय दे सार दे औ दे